मधुबनी जिलामे रोजगारके बहुत अभाव अछि जाहिसँ रोजगारके लेल बाहर पलायन बहुत हो रहल अछि गाँवके गाँव खाली भऽ रहल अछि कृषि सेहो पर्याप्त नहि भऽ पबै छै उद्योग तऽ बिलकुले खत्म भऽ गेल छै जे पुरनो छलै सेहो सभ खत्म भऽ गेलै हँ किछु लोक छथि जे सेवा क्षेत्रमे छथि स्व रोजगारोमे किछु लोक छथि जे दोकानदारी वगैरह करै छथि मुख्य रूपसँ लोक एतय सरकारी नौकरीके पसन्द करैत अछि मुदा सरकारी नौकरी दुर्लभ बुझाइत छै तैँ निजी नौकरी निजी कम्पनीमे दिल्ली बम्बइ कलकत्ता जहाँ तहाँ पलायन बहुत रास भऽ रहल अछि

आबऽवला समयमे किछु एहिठाम एहन किछु देखाओ नहि रहल अछि सम्भावना जाहिसँ लोक एतय रहै या रोजगार करै उद्योग कोनो लगितै से सभ नहि भऽ रहल छै